اردو زبان ادبیات میں شاعری اور فنّی اظہار كی دیگر ش كلوں میں اہم كردار ادا كرتی ہے نظم اردو شاعری كا ایک اہم جز ہے جس میں شاعرانہ الفاظ اور مصرعے استعمال ہوتے ہیں نظم مختلف قسموں میں آتی ہے جیسے کہ غزل قصیدہ مرثیہ وغیرہ قصیدہ قصیدہ میں عام زندگی یا تاریخی واقعات پر مبنی مصرعے ہوتے ہیں جو اكثر لمحۂ فكری اور معاشرتی پیغامات دیتے ہیں مرثیہ مرثیہ كسی مقامی یا عظیم شخصیت كی تعریف اور شوقینانہ اظہار كے لیے كہا جاتا ہے اردو زبان میں یہ مختلف ادبی اشكال ایک دوسرے كو مكمل كرتی ہیں اور زبان كو ایک خاص جمال دیتی ہیں